महाराष्ट्र राज्य में वॾियूं टेक्नोलॉजी करियर ऑपॉर्चनिटी जाम आहिनि जीअं थियो टेक्नीकल सपोर्ट थियो कम्पयूटर प्रोग्रामिंग थी वई डेटा एनालिसिस थी वई अॼुकल्ह पर जाम हले ती वैब डेवलपिंग अॼुकल्ह माण्हू सभु ऑनलाइन अची विया आहिनि त ये वेब डेवलपिंग जाम अॼुकल्ह हेल्प कंदी आहे वैबसाइट ठहिण में जाम मदद कंदी आहे औरि अॼुकल्ह साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बि अचे क्यूकी अॼुकल्ह क्राइम्स जाम त थियनि इंटरनेट थ्रू त हिन ई वजह सां माण्हू जाम अॼुकल्ह इन में कोशिशि कंदा आहिनि साइबर सिक्योरिटी में जॉइन करण लाइ क्योकी इन खां वजह सां असांखे हैल्प थींदो आहे की कहिड़ा बि जो जो रिस्क आहिनि उहो इन इन द सैन्स ऑनलाइन में उहे असांखे हैल्प करे सघनि साइबर वारा औरि इन जो अॼुकल्ह सैलेरी वैलेरी बि जाम मिलंदी आहे त हिन लाइ सभ मां सभ जो जवान आहिनि इन में ट्राए कंदा रहंदा आहिनि